زندگی میں مجھ میرے سامنے ایک بڑا چیلنج رہا ہے کہ میرے پاس زمین تھی لیکن مکان نہیں تھا تو میں نے اس کے لیے بہت جدوجہد کی ہے محنت کی ہے پھر جا کے تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے اپنا مکان تیار کیا ہے اور ماشاء اللہ میرا آج مکان ہے اور ایسے ہی میں نے اپنی فیملی کے لیے بہت جدوجہد کی ہے کاروبار کیا ہے اور ماشاء اللہ میرے پاس آج کاروبار بھی ہے اور میں اپنی فیملی بہت اچھے طریقے سے چلا رہا